ससियेल मेडियाफोराव होनाय मोसानाय भिदिअफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो ससियेल मेदियायाव होनाय मोसानायफोराव गाननि गेजेरजों आं आं आंनि मोसानायफोरखौ खौ सोलोंना लानाय जायो ससियेल मेडियायाव मोसानाय भिडिअफोर होनायखौ नायनानै आं आं नायनानै आं हारसिंनो मोसानाय आरिनाय फोर लानाय जायो ससेल ससियेल मेडियायाव मोसानाय भिडिअफोर बायदि बायदि बायदिफोरखौ आं आं गावनि मबेलफोराव नुनानै नुनानै आं सोलोंना लायो ससियेल मेदियायाव होनाय मोसानाय भिडिअफोर भिडिअफोरा फोर भिडिअफोर होनायफोरा गावनि फोरोंगिरि आरिआ होनायफोरनि थाखाय आं गोबां सोलोंना लानाय जाबाय ससियेल मेडियायाव होनाय मोसानाय भिडिअफोर जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बायदिफोरखौ आं नायनानै जोबोर मोजां मोन्दों ससियेल मेडियायाव होनाय भिडिअफोरनि आरो बायदि बायदिफोरनि थाखाय आं आंनि गावनि मोसानाय आरिनायफोरखौ गोबां आं नायजादों ससियेल मेडियायाव होनाय मोसानाय भिडिअ फोर भिडिअफोर जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बायदि बायदि बायदि बायदि खौ आं आं गावनो आं सोलोंना लानाय जाबाय बेबायदिनो दावस्रि देलाय मोसानाय आरिनाय बायदिखौबो ससियेल मेडियानि आं होनाय भिडिअफोरनि गेजेरजों सोलोंबोबाय बेबायदिनो गोबां गोबां बर'नि मोसानाय आरि भिडिअफोरखौ नायनानै आं जोबोर मोजां मोन्दों ससियेल मेडियायाव बर'फोरनि माखासे भिडिअ आरिफोरखौ आं आं नुनानै गोजोन्नाय मोन्दों नुनानै मानोना जोंनि मोसानायफोर गैया बेबायदिनो मोसानाय भिडिअफोरखौ आं अ आं जोबोर गोजोन्नाय मोन्दों ससियेल मेडियायाव होनाय मोसानाय भिडिअ फोरखौ नुनानै आंनि गोसो रंजानो आरो सोलोंनो होननाय गुबुना गोबां जादों ससियेल मेडियायाव होनाय मोसानाय भिडिअ मोसानाय भिडिअफोर जेरै हिन्दी हिन्दी सल'फोराव बर'नि सल' आरिफोरखौ नुनानै आं आंनि खौ खौ आबुं खालामदों बे बे भिडिअफोरनि थाखाय आं गोबां रां आं आखाइनि फाव फेसन आथिंनि फाव फेशन आरिफोरखौ नायना लानानै आं सोलोंनो हादों बेबायदिनो ससियेल मेडियायाव मोसानाय भिडिअफोर बायदि बायदि फोरनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोननाय फोरमायदों मानोना आं ससियेल मेडियायाव होनाय मोसानाय भिडिअफोर आरि बायदि बायदिफोरनि थाखाय आं गोबां गोबां गोजोन्दों आरो बे भिडिअफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआव मोनसे सोलोंनो हानाय गोहो आरिआ गोबां जादों ससियेल मेडियायाव होनाय भिडिअफोर जेरै मोसाग्लांनो मोसानाय आरिफोरखौ आंनि आखाइ आइथिंनि फाव फेशन बायदि सोलोंना लानो हादों मोसानाय बिजों आंनि जोंनि न'खर गोरिबनि थाखाय एख' खालामनो हानाय नङा बेबायदिनो ससियेल मेडिया भिडिअफोरनि गेजेरजों आं फैसा होआबालासिनो सोलोंना लानो हादों आरो बेखौ नुनानै आंनि गोसोआ गोबां रंजाखांदों ससियेल मेडियायाव होनाय भिडिअफोर जेरै रुम्बां मोसानाय बायदिफोरखौबो गोबां सिखायना लानो हादों ससियेल मेडियायाव होनाय बायदि मोसानायफोरखौ आं जोबोर मोजां मोन्दों